لاک ڈاؤن کے دوران ہم نے مختلف نئے پکوان آزمانے کی کوشش کی یہاں کچھ عام پکوان ہیں جو ہم نے اس دوران بنائے بیگٹ بگز گھر پر روٹی کیک اور کوکیز بنانا سوئٹس سوئٹس نئی قسم کی سوپ یا اسٹو جیسے کہ چکن نوڈلس سوپ یا لینٹنگ اسٹو ایشیائی کھانے گھر پر سوشی نوڈلس یا تھائی گرلڈ چکن تیار کرنا خود ساختہ پیزا گھر پر پیزا کی روٹی بنانا اور اسے اپنی پسند کی ٹاپنگس سے بھرنا ہوم میڈ پاستا گھر پر پاستا کی مختلف قسمیں تیار کرنا